साढ़े इध्दर जेह्ड़े बी स्कूल ऐ उत्थै बड़े जैदा डोगरी कल्चर बनाए जंदे ऐ हून वी बड़े बच्चे उदे च पार्टिसिपेट करदे रैह्न्दे ऐ जिसलै में निक्का होंदा हा उसले साढ़े मेरे स्कूल च बड़े डोगरी फंक्शन कल्चर बड़े जैदा डोगरी कल्चर हून घटी गेदे ऐ डोगरी कल्चर कराना तां वी बड़े इ'यां होंदे ऐ माड़े मोट्टे होंदे ऐ पर जिसलै में निक्का होंदा हा उसलै बड़े जैदा डोगरी फंक्शन कराए जंदे हे कल्चर कराए जंदे हे जियां डोगरी गाने पर नाच होइया इत्थै फिर ओह् छब्बी जनवरी जां फिर पंदरा अगस्त उप्पर उदा सेलिब्रेट करदे उदे पर साढ़ा एह् डोगरी नाच कराया जंदा हा मिगी आह्ले वी चेत्ता ऐ कि मेरे दोस्त ते में इक पार्टिसिपेट कीता हा डोगरी कल्चर दे उप्पर जिदे असैं बड़ी प्रैकटिस कीती ही असें खिच्च लगभग पंज छे दिन असैं प्रैकटिस हफ्ता दो हफ्ता प्रैकटिस कीती ही डोगरी नाच पर तै बड़े जैदा कम्पटीशन हा स्कूलें च त्रै पंज छे स्कूल हे साढ़े आस पास दे लाग्गे बन्ने दे पंज छे स्कूल हे जिनें कम्पटीशन कीते दा हा डोगरी गानें ते ते एह् नाच उप्पर ते साढ़ा स्कूल पैह्ले नंबरे आया हा ते जेह्ड़े फर्स्ट प्राईज उप्पर उप्पर इक मैडल बी मिल्लेआ हा